आजकल पशुओं के अतिरिक्त बिजनेस चलता है बिजनेस चलने से दूध बेचा जाता डेरी पे देरी पे जाते हैं जिसके जिससे हमें उसके पैसे मिलते हैं और अच्छा खासा पैसे में पैसे मिल जाते हैं और उसके अतिरिक्त हमें जैसे चाट पकौड़े और पानी पूड़ी छोले भटूरे और मोमोस बनाने के वो बनाने का बिजनेस भी करना है जैसे कि मोमोस बनाने के लिए हल्का हल्का गर्म पानी करने के बाद मैदे को अच्छी तरीके से गूथा जाता है गूथने के बाद मैदे को अच्छी तरीके से गूथा जाता है गूथने के बाद फिर उसको सूती कपड़े से ढक दिया जाता है ढकने के बाद थोड़ी देर बाद उसको गाजर को गाजर को स्लेट कर खरीद लेते हैं और गाजर के साथ साथ शिमला मिर्च को साथ काटते हैं अदरक लहसुन मिर्चा प्याज़ को भी अच्छी तरीके से काटते हैं काटने के बाद मैदे को मैदे को बेल मैदे बेल बेल लेते हैं बेलने के बाद उसे अच्छी तरीके से उसे अच्छी तरीके से बनाते हैं बनाने के बाद अच्छी तरीके से छानते हैं छानने के बाद उसमें अनेक सामग्रियाँ उसके अन्दर भर अन्दर डालते हैं डालने के बाद मोमोस को अच्छी तरीके से फोल्ड करते हैं फोल्ड करने के बाद ठेले पे लगा करके बेचते हैं और और जैसा कि चौमीन बनाने कि विधि चौमीन बनाने के लिए हमें पानी को पानी को पानी में कड़ाई में डालना चाहिए डालने के बाद उसको फिर पानी जब हल्का सा कुल कुल हो जाए तो उसमें चौमीन डाल देना चाहिए जब पानी कुल कुल हो जाए तो चौमीन डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से निकाल कर निकलने के बाद साइड में धर दे फिर इसके बाद कड़ाई को चढ़ाना चाहिए कड़ाई कड़ाई को चढ़ाने के बाद उसमें मिर्चा लहसुन अदरक और प्याज़ कि मतलब काट के डाल देना चाहिए फिर आटा टमेटो सॉस चिल्ली सॉस अनेक ऐसे सामग्री पड़ते हैं जिसका हमें एक बहुत अच्छे से होता है और फिर इसके बाद फिर और इसके बाद हम पकौड़े बनाते हैं पकौड़े बनाने के लिए हमें बेसन बेसन चाहिए बेसन को एक थाली में लेते हैं थाली में लेने के बाद उसमें कंदा मिर्चा लहसुन यही सब डालते इसे इसे ये सब डालने के बाद अच्छी तरीके से उसे ये मिला लेते हैं मिलाने के बाद फिर कढ़ाई को चढ़ाते है कढ़ाई को चढ़ाने के बाद अच्छे तरीके से तेल पक जाता है जब तेल पक जाता है तेल के अन्दर पकौड़े को डालते हैं तब पकौड़े हो जाते हैं तो अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं और पास्ता बनाने कि विधि पास्ता बनाने के लिए हमें भी फिर उसे पानी को गर्म करने के लिए पानी गर्म कर लेंगे फिर उसके अन्दर पास्ता डाल देंगे पास्ता डालने के बाद फिर उस पास्ता जब हो जाएगा उसे बाहर निकालेंगे बाहर निकालने के बाद फिर कढ़ाई को चढ़ाएँगे कढ़ाई चढ़ाने के बाद पास्ते कि अन्दर प्याज़ लहसुन अदरक अनेक प्रकार के सामग्री डालते हैं फिर इसके बाद पास्ता तैयार करते हैं और हम इसी तरीके से ठेले पे बेचना चाहते हैं और हम इसी तरह ठेले पे बेचकर